जोंनि ओनसोलाव गामिनि फोथारफोराव बलखौ गेलेयो आरो बे गेलेनांगौ जायोबा फोथारखौ हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै सिबस्रांनानै हाखर हाला दंबा हा होनानै समान खालामो आरो आरो गेलेनायनि सिगां मानसिफोरनो मिथिहोनांगौनि थाखाय बेनार सिथाबो बेनाराव देटफोरखौ लिरबाय ओमफ्राय ओमफ्राय बल होबाय बल बायनानै दोनबाय आरो नेट होबाय खुनथिया गायनानै नेट होबाय आरो साइदआव सिनफोरनि थाखाय फावदारफोरजों सिन खालामबाय आरो आरो जावोबो खदालफोरजोंबो एसे एसेनो सिन खालामनो थाखाय आरो गेलेनाय समाव सोरबाफोर गोग्लैनानै आघाटफोर मोनोब्ला मुभफोर मेडिसिन टेब्लेट जाग्रा बेफोरखौ होयो आरो आरो जिरायनाय टाइमाव टिफिन 'टाइमाव जानाय लोंनाय साहा बिसकुट बेफोरबायदि होयो आरो गेलेखांनानै गेलेखांनानै उनावहाय प्राइजफोर होयो प्राइजआ बिदिनो मेडेल थागोन बा सार्टिफिकेटफोरबो थायो आरो बबेबा गामि ओनसोलफोरनि गेलेनायफ्रावथ' मा होनो बिदिनो दाउ अमा बेफोरनिबो खेला होयो आरो बिदि आरो आरो बिदिनो दस्रा दस्रा गेमफोरावबो दस्रा दस्रा जायगा जेनेबा दस्रा दस्रा गेमफ्राव स्टेडियामफोरनिया थ' बिसोरना मालाय मेडेलफोरजों सार्टिफिकेटफोरजोंसो बिसोरनाथ' मोजाङानो मोजाङानो फुटबलफोरा फुटबल गेलेनो थाखाय आरो बुट जुथा नांगौ द्रेस हाउस द्रेस बेफोरबायदिखौ नांगौ आरो बिदिखौ होयो आरो आरो